सारिजेननाय गथ'फोरखौ जोथोनै लाखिनांगौ आरो थामफै अरहोनो मोननाय नङा लोमजानाय साजानाय थाल खालामनांगौ बेनि थाखाय लोमजायो साजायोब्ला डक्टरफोरनाव लांनांगौ थि टाइमै मुलि जाहोनांगौ जानाय आदारफोरखौ मोजां जाहोनांगोन आरो बेनिफ्राय गथ'फोरखौ मोजां फेदेरनानै फेदेरलांनांगौ आरो देरोब्ला लेखा फोरोंनांगौ ओमफ्राय गेलेनाय समाव गाज्रि मैला गेले होनाङा आरो गथ'फ्रानो जोंनि गोनां बेनि थाखाय गथ'फोरखौ जोथोनै लानांगौ आरो ओमफ्राय